पंज नवम्बर उणिवीह सौ पंद्रहं ॾह डिसेम्बर अरिड़हं सौ पंजवीह यारहं ऑगस्ट उणिवीह सौ सत्रह पंद्रहं ऑगस्ट ॿ हज़ार चारि पंज ऑगस्ट ॿ हज़ार सत अठ जनवरी ॿ हज़ार नव